जी मिल जाएगा हाँ पार्क होगा पार्क भी होगा कौनसा चाहिए आपको मिल जाएगा सब कंपनी रखते हैं जितना होता है सब केंपा जो पार्क इनो बहामास सब आपको कौनसा चाहिए था कैंपस में कौनसा मिलेगा कौनसा लीजिएगा कम कौनसा लीजिएगा मिल जाएगा कितना

हाँ मिलेगा ज़रूर मिलेगा कितना नंबर पर लगता है आपको जी मिल जाएगा कैसा चाहिए आपको सर चप्पल का इतना ज़्यादा गैरेंटी मिलता है चप्पल गैरेंटी नहीं मिलता है यह चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम चार महीना और छः महीना दे सकते हैं गैरेंटी

पेपर धराइए बेगूसराय में भीटू देखे हैं हाँ हाँ वहीं के बग़ल में है हाँ हाँ है आप आइए ना वहाँ आइए ना वहाँ पूरा दुकान है मेरा नाम लीजिएगा वहाँ कोई भी पहुँचा देगा या देखिएगा पोस्टर लगा हुआ है मेरा वहाँ आइएगा मिल जाएगा और कुछ चाहिए सर आपको आठ बजे से लेकर रात सात बजे तक

जी सब मिल जायगा आप आइए शॉप पर आइए विजिट कीजिए आपको सब चीज़ मिल जाएगी हाँ सब चीज़ अवलेबल और सब चाहिए कुछ और

जी मिल जाएगा वह भी मिल जाएगा मिल जाएगा जी ठीक है आइए विजिट कीजिए शॉप पर मिल जाएगा सब ठीक है ठीक है आइए ठीक है